हमको ज़ेवर सब बनवाना था आपकी दुकान है यह न आपकी दुकान है न यह आप कौन सा ज़ेवर रखते हैं क्या सब क्या क्या सब बनवाते हैं जैसे कि मेरे घर में शादी है अपनी मतलब ज़ेवर का ज़रूरी है जेव का ज़रूरी ज़रूर हाँ तब अच्छा आप किस तरीके से बनवाइएगा और पैसा कितना लीजिएगा मुझको गरंटी भी चाहिए सबूत भी चाहिए

अच्छा आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट है अच्छा अब जैसे हम तो सामान लेंगे आपसे तो आप गारेंटी दीजिएगा अच्छा हाँ सोना चाँदी क्या क्या सामान बनाते क्या रेट है वह बताइए बहुत महंगा बता रहे हैं हाँ थोड़ा कम कर दीजिएगा गारेंटी कितने दिन का दीजिएगा न जैसे एक अच्छा आप पेपर हमको दीजिएगा न हाँ ठीक आप ज़ेवर खुद ही बनाते हैं कि बाहर से बनवाकर मँगाते आप ज़ेवर खुद ही बनाते हैं कि बाहर से मँगवाकर बनाते हैं आपके पास सर्टिफिकेट है आप गारंटी लीजिएगा न

आप तो बोल रहे हम गारंटी नहीं लेंगे सेट मतलब हम तो सामान लिए हैं कोई गलत पकड़ा दिया तो उसमें सर्टिफिकेट चाहिए न

अच्छा आप रेट थोड़ा हिसाब से लगा दीजिएगा ठीक है हम दुकान पर बोलें आते हैं